ہم بحیثیت فنکار چیلنج مشکلات کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ کون سی مشکلیں ہمیں آتی تھیں پہلے میں لائن کھینچتی تھی یا پیڑ بناتی تھی یا پودے کا بناتی تھی تو مجھے نہیں ہو پاتا تھا اب میں مطلب نہیں ہو پاتا تھا مطلب ٹیڑھا ہو جاتا تھا تو کچھ ہو جاتا تھا فلاور نہیں اچھا بن پاتا تھا اب تو سر سے پوچھ لیتی تھی یوٹوب پہ دیکھ لیتی تھی اور مطلب کسی سے جسے مطلب ڈرائنگ کلاس کرتی تھی اس سے پوچھ لیتی تھی اب مجھے بہت بہتر بنانے آنے لگا ہے مطلب کوئی بھی فلاورس میں بنا لیتی ہوں مطلب کوئی پتی بنا لیتی ہوں پیڑ بنا لیتی ہوں یہاں تک کہ مجھے جانور کا بھی پکچر آنے لگا ہے پہلے نہیں آتا تھا اب کوئی بھی پتی ہو دنیا کی کوئی بھی پتی مجھے آنے لگا ہے مطلب سیدھا لائن ہوتا ہے میں بھی خوبصورت سے خوبصورت بنا لیتی ہوں پینٹ مطلب جیسے تکیہ کھول پہ ہوا رومال پہ ہوا جتنی بھی ہے مطلب ٹیبل کلاتھ پہ ہوا میں بنا لیتی ہوں پہلے نہیں بنا پاتی تھی کیونکہ مجھے نہیں ہو پاتا تھا اچھے سے تو میں نے بہت کلاسز کی پینٹنگ کے لیے تو مجھے اب بہت بہتر سے بہتر آنے لگا ہے اور اس بارے میں ہم آپ کو کلاس بھی دے سکتے ہیں